सोलह तीन उन्नैस सए अस्सी तेरह पाँच उन्नैस सए नब्बे एक्कैस एक दू हजार तीस तीन दू हजार बाइस सत्ताइस एगारह दू हजार तेइस